बैसागु बैसागुआ जादों बर'फोरनि मोनसे एंगारनो हायै हारिमुआरि फोरबो फुजा बे बैसागुआव जोङो बोसोर गोदानआव गोदाननिफ्रायनो हमनानै लानाय जायो संक्रान्तिनिफ्राय बेयाव बे फुजायाव जोङो बे माबायाव बैसागुआव जोङो बर'फोरा न'खरनि गासैबो सोद्रोमा ज' जानानै गावजों गाव मान होलायनायखौ जों नुनो मोननाय जायो बेखौ गोदो गोदोनिफ्रायनो आबै आबौमोनहा फालिबोगासिनो दङ बैसागु आरो दिनैसिमबो आरो आरो इयुनावबो बे बैसागु फोरबोखौ फालिनाय जागोन बेखौ बे बैसागु बर' हारिमुआव जोङो जों नुनो मोननाय जायो बे बैसागु बैसागुखौ जोङो जोङो जोङो गेदेरा उन्दैखौ उन्दैया गेदेरखौ मान होलायनाय माखासे थांखांनाय थांखांनाय बोसोरफोराव माबाफोर दाय दस्राफोर गोरोन्थि बेयावहाय खेमा बिनाय जयो माखासे फाप खामानि हाबा मावखुमानाय बेफोरखौ गासैबो जोङो जोङो गाबख'नानै उद्रायनानै लानो हानाय जायो जों गिबियाव जोङो बेजों बैसागुुखौ जोङो बैसागु समाव जोङो गिबि सानावहाय जोङो गासैबो गामिनि आरो न'खर न'खर गिदिंनानै बयखौबो मान सनमान लानाय उन्दैया गेदेरखौ गेदेरा उन्दैखौ मान होलायनायखौ जों नुनो मोनो बेनि उनावहाय जोङो जिब जुनारफोरखौबो जोङो जोङो मान होनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों जिब जुनारफोरखौबो गासैबो मोसौनि दिरुंफोरखौ हास'नानै गोदान महर होयो दिरुं गानहोनानै दोनफिननाय जायो गोजामखौ गारनानै आरो बे गोजामखौ गारनानै जोङो गोदानखौ गासैखौबो लानाय जायो माला गानहोयो बायदि रोखोमनि माला गानहोनाय जायो जाय बेवहाय जोङो गासैबो गासैबो मोसौखौ लानानै जोङो फोथा गोजा गोथां गासै बायदि रोखोमनि गाब होनाय जायो माखासे बर' समाजनि गोदोनिफ्राय सोलिबोबाय थानाय माखासे मोनसे मेथाइखौ खनो जेरै लाव जा फानथाव जा बोसोरै बोसोरै एरबाय था बिदि बेफोरबायदि मेथाइ खननानै जोङो मोसौखौ लामा लामा लांनानै सबायजों खुबैनाय जायो सबायजों खुबै खुबैयै दुब्लियसिम फोथारसिम लांनाय जायो लावखारफोरा बेनि उनावहाय जोङो न'खरनि गासैबो गार्जेनजों ज' जानानै खुलुमलायनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो